خبروں میں دکھائی جانے والی چیزیں اور جو حقیقت میں ہونے والی چیزیں ہیں اس میں آج کے وقت بہت زیادہ فرق ہے خاص کرکے جو ٹی وی میڈیا ہے اس میں وہ جو دکھاتا ہے اور جو اصلیت میں چیزیں ہوتی ہیں وہ کافی الگ ہوتی ہیں ٹی وی میڈیا ہر چیز کو چھانٹ چھانٹ کرکے اپنے پروپیگنڈہ کے حساب سے دکھاتا ہے اور جو ریالٹی میں ہوتی ہیں وہ کافی الگ ہوتی ہیں اور جعلی خبروں سے تو تقریباً ہندوستان میں ہر آدمی ہی متاثر ہوا ہے اور یہ جعلی خبریں جو ہیں وہ بہت ہی خطرناک ثابت ہوتی ہیں معاشرے میں یہ کافی آپس میں اختلافات پیدا کرتی ہیں لڑائی لڑائیوں کی ایک طرح سے جڑ ہوتی ہیں اور مذہبی لڑائیوں کے بیچ میں بہت ہی بڑا رول نبھاتی ہیں یہ جعلی خبریں آج کے وقت میں